जय झूलेलाल मां देवांशी मोटवानी आहियां मूंखे फ़ोटो कढण जो ॾाढो शौक़ु आहे हाणे हाली मां देहरादून वई हुयमि मां होॾे पहाड़नि जी फ़ोटो खिची हुई वण जी हेॾी सुठी फ़ोटो खिची हुई चिड़िया बि वेठी हुई वण ते लेक बि हुई हुते ॾाढी सुठी फ़ोटो अची हुई मुंहिंजे होटल सां गॾु लेक हुयो फैमिली सां बि मां फ़ोटो कढी हुई हेॾी सारी सैल्फी कढी मां खाधे जी बि ॾाढी सुठी फ़ोटो कढी हुई जीअं मां हाणे नैनीताल वई हुयमि जिम कॉर्बेट में ॾाढा सुठा व्यू हूंदो आहे हुते मां जानवरनि जी बि फ़ोटो कढी आहे शेर शेर जी बि फ़ोटो कढी आहे मां शेर हिरन हिन जी बि फ़ोटो कढी आहे मां होॾे सुठो स्विमिंग पूल हुयो मां होॾे बि फ़ोटो कढी आहे हेॾी सुठी फ़ोटो कढी हुई मां हुन जो वॉलपेपर ठाहे छॾियमि मां हुन जेको हुन हुन खे पोस्ट बि कयमि ॾाढी सुठी फ़ोटो आहे आई हुई सभिनीनि खे वणी वणे पई वणे पई लाइक्स बि ॾाढा अच्छा अची विया आहिनि फ़ोटो खिचण जो मज़ो ई अची वियो सभिनीनि खे फ़ोटो खिचणी खपे हे मैमोरीज ठहींदी आहे हाणे अॻिते वञी करे जय झूलेलाल